भनसाघरमे कोन कोन बिजली उपकरण छै पुराना जमानाके अनुभवसँ हमर छै जे पुराना जमानामे बिजलीके सबसँ पहिने उपकरण रहै नहि बल्बो नहि रहै चुल्ही पर खाना बनैत रहै जलावन आबैत रहै चुल्ही पर खाना बनयके बाद बिजली नहि रहै तऽ डिबिया या लालटेन जलैत रहै तकर बाद जाकऽ खाना बनैत रहै आइके जमानामे नीचाँ मे खाना बनैत रहै अब के जमानामे गैस चुल्हा एलै गैस चूल्हाके सङ्ग सिलिण्डर एलै आ गैस चुल्हा सिलिण्डर पहिने गैसो चुल्हा आबै से पहिने स्टोव रहै जे कि मिट्टी तेल दए कऽ खाना बनैत रहै ओकर बाद गैस चुल्हा एलै गैस चुल्हा पर फेर खाना शिलौट लोढ़ी पर मसाला सब पिसैत रहै ओकर स्वाद तऽ किछु अलग रहै आब मिक्सीमे सब ग्राइन्डरमे मसाला पिसै छै ओकर ठीक छै तकर बाद फ्रीज एलै फ्रीजमे सब खाना पहिने खाना भी फेकाइत रहै बहुत आब तऽ खानाके बचत होइ छै तकर बाद ओवन ओवनमे सब अपन अपन सब बेक करै छै खाना बनाबै छै किछु किछु अपन आजकलके जमानाके जे जे पसन्द छै यही सब सबके रहै छै गैस चुल्हा पर सभके सुविधा भी भए गेल छै पहिनेसँ जलावनो भी नहि जलतै चुल्ही पर खाना नहि बनतै बहुत प्रॉब्लम होइत रहै पहिने आब के डेटमे गैस चुल्हा छै तुरन्त खाना बनि गेलै सब आरामसँ जल्दी जल्दी खाना बनौलकै आ अभी भी जेकरा आर्थिक प्रॉब्लम छै ओ चुल्हिए पर खाना बनेतै की कतऽ तक भी ओहि पर भी गैस चुल्हा भी एलै हन बीपीएल कार्ड पर मिलै छै ओहो गैस चुल्हा जे छै मसाला भी पिसयमे बहुत आसान भए गेल छै आदमीके समय के बचत होइ छै सबसँ पहला बात स्वाद आब स्वाद लोग थोड़ी देखै छै जे खानामे स्वाद छै नइ छै आदमीके छै नौकरी चाकरी वाला आदमी छै जल्दी जल्दी खाना बनेलकय मिक्सी मसालों पीस लेलकय राइख देलकय खाना फ्रीजमे राइख लेलकय ओहो गरम करिकऽयुज करइ छै युज ऽनइ करना चाही फ्रीजकऽखाना जते कम से कम आदमी नइ करय वैह फायदा छै खराबी करै छै आटा सानिके लोक राखि लेलक फ्रीजमे राखि देलक रातिमे ओकरा से बनेलक लेकिन नहि होएके चाही ईसब चीज लेकिन खराबी करतै लेकिन आदमी की करतै मजबुरी छै जे कि आटा सानिकऽ रखतै तऽ जल्दी जल्दी करतै यही सब छै आब जे जमाना पुराना जमानामे सुविधा बहुत छै लेकिन अभी भी बहुत आदमीके नहि सुविधा छै आर्थिक कारण आदमी केतनो बहुत मेहनत करै छै जे आदमी ओकरा बहुत नॉलेजके कारण जे अच्छा नॉलेज पाबि गेलै ओकर नौकरी अच्छा छै तऽ ओकर परिवार अच्छासँ चलि रहल छै नॉलेज नहि छै लेकिन मेहनत बहुत जादा छै तऽ तब पर भी ओकर घर परिवार अच्छा से नइ चइल पाबय छै